उन्दै समाव दावबायनायनि गोसोखांथि होन्नानै बुङोब्लाथाय जोङो उन्दै समाव जेब्ला गु थाखोआव फरायबाय थानाय समनिमोन बे समाव आं फरायसालिनि गासै लोगोफोरजों लोगोसे गासै फोरोंगिरिफोरजों गहाटि सिटि याव बेरायनो थांदोंमोन बा दावबायनो थांदोंमोन बै दावबाय हैनायावहाय गोबां जायगायाव हाबबोदों जेरै दिपरबिल सिराखाना सिराखानायाव गोबां रोखोमनि गोबां जुनारफोर नुबोनो मोन्दों

जेरै साइन्च मिउजियाम बेवबो जों हाबनानै नायहैदों बेव हाबनानै जोङो गोबां नलेज मोनबोनो हादोंमोन जे बेनि उनाव जों नायखां जोबखांनायनि उनाव बेराय जोबखांनायनि उनाव जोङो न' फारसे गिदिंबोफिनो जे उन्दै समाव बांसिन दावबाय हैनाय जायगा होनोब्लाथाय आंनि जिउवाव बे गहाटि सिटि यानो गिबि नाम्बाराव दङ बेखिनियानो